भारत सरकार आनी गोंय सरकाराच्यो कितल्योश्योच योजना आयज अंबलबजावणेंत आयिल्ल्यो आसात ह्यो योजना लोकांक मदत करपाचेर शिक्षणीक आरोग्य रोजगार घर आनी समाजीक सुरक्षा ह्या क्षेत्रांत उपकारक थारतात प्रधानमंत्री आवास योजना हे योजने खाला गरीब लोकांक स्वस्त दरांत घर घेवपाची मेकळीक आसा ग्रामीण तशेंच शहरी विभागांत ही योजना लागू जाता फायदो जर नवीन घर जाय जाल्यार हे योजनेंत अर्ज करचो आनी सरकार सुविधा सयत पयशे दिवपाचें आश्वासान दितात त्या खातीर सरकाराच्यो कांय अटी आसात आयुश्यमान भारत योजना हे योजने खाला गरीब लोकांक फुकट उपचार घेवक मेकळीक आसा फायदो सरकारी हॉस्पिटलांत पांच लाख रुपया म्हणसर फुकट उपचार घेवक मेगळीक लोकांक मेळटा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना हे योजने खाला शेतकऱ्यांक दर तीन म्हयन्यांनी दोन हजार रुपया इतलो निधी मेळटा फायदो शेतकरी मनशाक नियमीत अर्थीक मदत मेळत वता अटल पेन्शन योजना हे योजने खाला अनवपचारीक क्षेत्रांत काम करपी लोकांक निवृत्ती नंतर मासीक पेन्शन दिवपाचेर ही योजना भर दिता फायदो सुरक्षीत भविश्या खातीर मासीक पेन्शन एक हजार रुपया ते पांच हजार रुपया इतले मेरेन ह्या योजने खाला लोकांक मेळटा गोंय सरकाराच्यो कांय योजना गृह आदार योजना गोंयचो प्रत्येक नागरीक महिला हांकां मासीक अर्थीक मदत त्या खातीर गोंय सरकाराच्यो कां पटी लागू जातात दयानंद सोशयल सेक्युरिटी स्कीम वयोवृद्ध विधवा अपंग लोकांक मासीक भत्तो ह्या योजने खाला मेळटा लाडली लक्ष्मी योजना चलयेची खर्चा खातीर तिच्या लग्ना वेळार एक लाखाची मदत सरकार करता त्याय खातीर कांय अटी सरकाराच्या ह्या योजने खाला आसात ह्यो योजना कश्यो मेळप सरकारी वेबसायटींतल्यान अर्ज करूं येता जशें की एच टी टी पी एस कोलान डबल स्लॅश डब्ल्यू डबल्यू डब्ल्यू डॉट इंडिया डॉट जिओवी डॉट कॉम तशेंच कॉमन सर्वीस सेंटर जें प्रत्येक गांवांत वा केंद्रांत मदतीक आसा तशेंच तलाटी वा पंचायत कार्यालयांतल्यान अर्ज करून हे येवजणेंत नांव नोंदोवपाक मेकळीक आसा